हँ अपना बिहार जजुआरमे सभसँ बेसी ब्राह्मण अइ ब्राह्मण अइ गाममे बेसी छै ताहिके बाद आओर जाइत छै अहाँके पासमान भेलै दुसाध भेलै मुसहर भेलै तैतिमा भेलै ई जातिसभ कनि किछु कम छै ब्राह्मण तऽ बेसी बुझैत छै ने पढ़ल लिखल होइत छै ब्राह्मण जकर गरीबी रहैत छै उएह नहि पढ़ैत छथिन जकर पाइ जे लड़का लड़की ओकर तऽ पढ़बे करैत छै ओहिमे जे पास भेल गेल ओ बच्चा आगाँ बढ़ि गेल ओ पढ़ल लिखल रहल ओ बैद भेदभाव बेसी बुझैत छथिन पाबनि तिहार ब्राह्मण बेसी बुझैत छथिन पूजा पाठ ओ बेसी बुझैत छथिन छोटका जातिसभ भेलै जतेक अहाँके पासमान भेलै दुसाध भेलै मुसहर भेलै चमार भेलै ई जाति सभ किओट धानुक भेलै ओ सभ तऽ बेसी काम करऽ बुझैत छथिन माल जाल पोसलक खेती बाड़ी कयलक ओ काजसभ कयलक ब्राह्मण तऽ अपन पूजा पाठ कयलक कहियो आइ सुन्दरकाण्ड करब कहियो आइ पूजा करब कहियो आइ सतनारायणे भगवानके पूजा करब ओ पूजा विधिमे लागल रहैत छै आइ एकादशी व्रत छै आइ त्रयोदशी व्रत छै एहि व्रतसभके कयलक आइ चतुर्दशी छै ब्राह्मण एतेकके वेद करय अबैत छनि हुनका तऽ सभदिन वेद होइत रहैत छनि पूजा पाठ ई सभमे धर्मक छै माघ नहायब आइ वैशाख नहायब ईसभ वेदसभ जानलक ब्राह्मणमे तऽ ई छै बेस कार्तिक नहायब पूजा पाठमे लीन रहैत छनि महिला पुरुषसभ एहन सभ मिलि कऽ पूजा पाठ करैत आइ मंदिरेपर जायब आइ बड़ी पोखरि जायब हमरा जजुवार मे सभसँ नामी अइ बड़ी पोखरि बड़ी पोखरिमे डिहबार स्थान छथिन देव सभसँ भारी देव छथिन डिहबार बाबा हुनका लोक पूजा पाठ कयलक सर सौलकनमे मालजाल कनि बेसी पोसलक एखनो तक सभ विद्याके कनि कमी छै पढ़ाइ लिखाइ इएहसभ छै अहाँके तऽ एहिमे लागल रहैत छथि ब्राह्मण के बस्ती बेसी छै एहिठाम बेसी मैथिली भाषा छै आ आदमी बाजल भुकल अपन सभ मिलजुलि कऽ रहल आब तऽ भेदभाव छहिए नहि के छोट जाइत छै के ब्राह्मण छै सभ एक तरहके लगैत छै लेकिन तैयो गरीब गरीबे छै ब्राह्मण ब्राह्मण चाहे छोटका जाइतमे सभ मिलि कऽ एके रङ्ग छै लेकिन जकरा पाइ नहि छै तकर बच्चा तऽ गरीबे छै एखनो